सूरत शहर में ट्रांस्पोटेशन जी ॾाढी बढ़िया सुविधा ॾिनल आहे जीअं त पब्लिक ट्रांस्पोटेशन लाइ सिटी बसूं आहिनि ऑटो रिक्शा जा साधन आहिनि ॿिया बि ॿ टे साधन आहिनि ऐं मार्किट टैक्सटाइल मार्किट में कपिड़े जे साधन लाइ जीअं टैम्पू वारा आहिनि जेके हितां खां मार्किट खां टैम्पू ट्रांस्पोट ताईं पहुचाईंदा आहिनि उहो ट्रांस्पोट खां ट्रकुनि जे ज़रिए ॿाहिरि वेंदो आहे उहो माल जाम सुठियूं फैसिलिटियूं ॾिनल आहिनि हाणे जीअं पब्लिक में त सिटी बसुनि जो ॿ टे कंपनियूं आहिनि अलॻि अलॻि त जाम बढ़िया सस्ते में सुठी फैसिलिटी ॾींदा आहिनि ऑटो रिक्शा बि हर एरिए में अवेलेबल मिली वेंदा आहिनि खपे ओॾी महिल पाण खे ऐं ॿ टे ॿियूं प्राइवेट कंपनियूं बि आहिनि ओला करे आहे ॿियूं हिकु ॿ शइ आहे त माना ॾाढी सुठी फैसिलिटी ॾींदा आहिनि किथे बि पहुचणो हुजे केॾी महिल बि एनीटाइम हर एरिया में फैसिलिटियूं सभ टाइम ते उपलब्ध मिली वेंदियूं आहिनि